हलो

जी हाँ मुझे वाइरिंग का थोड़ा नॉलेज दे दीजिए जी हाँ टोटल दस कंप्यूटर रहेंगे ए सी हाँ रहेगा ए सी भी हाँ ओ के ओ के तो ओ के तो आप वह एंकर वायर है ना तो उसका प्राइस बता दीजिए ओ के ओ के तो आप कल आ जाईए फिर ऑफिस विज़िट करने हाँ ठीक है कल बारह बजे सुबह आ जाईएगा हाँ जी मेरा ऑफिस यहाँ गोरखपुर में है ओ के ओ के ओ के हाँ वैसे भी मुझे वायर्स मतलब हाई क्वालिटी की ही लगवानी है हाँ ओ के

हाँ ओ के ठीक है ओ के हाँ ठीक है ओ के तो कल बारह बजे फिर मिल लेंगे ओ के ओ के धन्यवाद गोरखपुर में जी हाँ वहीं पर ठीक है धन्यवाद